हाँ हाल ही में कुछ दस दिनों के अंदर मैंने एक चाकू खरीदा है वो काफ़ी बेकार है जिससे सब्ज़ियाँ काटने में भी हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके दांते भी खराब है उसपे धार भी नहीं है